ہندوستانی ملازمت کا بازار بہت بڑا ہے اور اس میں طرح طرح کے ملازم اور نوکریاں پائی جاتی ہیں جیسے فنونی انجینئرنگ ٹیکنالوجی صحت تعلیم اور تجارت وغیرہ کچھ موجودہ چیلنجز اور مواقع جو ہندوستان ملازمت کے بازار کو درپیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے مواقع ہندوستان میں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بڑی ترقی کر رہے ہیں ویب ڈولپمنٹ ڈیٹا سائن اور سائبر سیکیورٹی وغیرہ میں موا مواقع دستہ دستیاب ہیں صحت کی دیکھ بھال ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال میں ملازم کے مواقع ہیں جیسے ڈاکٹر نرس نرسز وغیرہ چیلنجز نمبر ایک بڑی آبادی نمبر دو تعلیم اور مہارتیں نمبر تین سیکیورٹی وغیرہ